ڈانس ڈانس ہماری سنسكرتی كا ایک بہت ہی مہتو پورن چیز ہے ہمارے یہاں پہ شادیوں میں ہمارے یہاں كیا ہر جگہ شادیوں میں بہت خوب مل كر ڈانس ہوتا ہے اور ہمارے یہاں شادیوں میں تہواروں میں یا پھر كوئی بھی چھوٹے موٹے فنكشن پارٹی میں سارے لوگ ناچنا ہی پسند كرتے ہیں چھبیس جنوری كو پورا دیش ناچتا ہے جیسے اگر كوئی شادی ہے دیپاولی بہت ساری چیزیں جہاں پہ مطلب لوگوں كو ناچنا بہت پسند ہے كچھ بھی خوشی كا ماحول ہوگا تو لوگ ناچنے لگتے ہیں اور اگر شادی ہے تو پھر تو چھ ایک ہفتے میكسیمم ناچنا چلتا ہی ہے شادیوں میں لوگ الگ الگ گانوں پہ بہت خوب مل كر پورے لوگ ہر مطلب پورا گھر مل كر ناچتا ہے اور بہت انجوائے كرتے ہیں ناچنے سے ہماری ٹینشن اور ساری چیزیں بھی دور جاتی ہیں اور ہمیں انجوائمینٹ كا بہت ہی اچھا چیز ملتی ہے جیسے مطلب انجوائے كرنا ہے تو ناچ سكتے ہو اور زیادہ تر آج كل تو ہر پارٹی میں ناچا ہی جاتا ہے میوزک كا الگ ہی كاؤنٹر ہوتا ہے جن لوگوں كو ناچنا ہے وہ ناچ سكتے ہیں اور ناچنا آج كل كے ٹائم میں اتنا وہ ہو گیا ہے امپورٹینٹ كہ سب كو ناچنا آتا ہے سب لوگ ناچتے ہی ہیں